अ फंबाइ माबा ओरैनो मेट्रिक होनो थाखाय माबायदि बिजाब फरायोबा मोजां जागोन ओं ओं दा क्लास टेन जागोन औ ओ ओमफ्राय ओमफ्राय ओरैनो मेथ्सफोरावथ' एक्स्ट्रा गैया ना जोंहा ना फोरों

अ ओरैनो बेसेबां बेसेबांसो लायो बिजाब गांसेयाव आं गाबोनफोर लांनो नागिरदोंमोन होम्बालाय अ ओमफ्राय माबायदि माबायदि माबायदि माबायदि फरायोबा माबायदिखौ फरायोबा मोजां जागोन मेट्रिकआव होननानै सोंनानै लांनो नागिरदोंमोन आरो

औ औ आउट नलेजफोर फरायोबा मोजां जागौमोन नामा होननानै अ

गाबोन लांफैनोसै अ अ गाबोन एक तारिख औ सिनायो सिनायनाया थांनोसै गाबोन लायनो दे होम्बा गाबोन थांगोन ना औ दे